म्हजे नांव मोहरा कामत हांव म्हापशां रावतां हांव लग्न जालां आनी म्हाका एक बावीस वर्साचो चलो आसा हांव एका शाळेन कार्कून म्हणून काम करतां म्हाका म्हजें काम खूब आवडटा म्हाका भुरगीं आवडिल्ल्या कारणान शाळेन काम करपाक खूब आवडटा म्हाका तशींच वाचना वाचनाची खूब आवड आसा म्हाका रांदपाक आवडटा रांदपाची आवड आशिल्ल्या कारणान म्हजी एक इच्छा आसा की हांवें केटरींग सर्विस सुरु करची कित्याक हांव रांदतां तें सगळ्यां लोकांक खूब आवडटा तशेंच म्हाका झाडां फुलझाडां फळझाडां रोंवपाची खूब आवड आसा म्हाका फिल्मां पळोवपाची आवड आसा तशेंच म्हज्या आंगातलो एक बरो गूण म्हणजें म्हाका कोणाकूय मदत करपाक खूब आवडटा वाड्यार जावं म्हज्या शारान कोणाकूय गरज आसली जाल्यार हांव तांच्या खातीर म्हजे तरेन जशें जाता तशें पावतां तशेंच हांव देवाक भिवपी मनीस म्हाका देव भक्ती करपाक खूब आवडटा तातूंत म्हाका कृष्णाची भक्ती करपाक खूब आवडटा म्हाका अशें दिसतां की जशें देवाचें बरें गूण आसात तें बरें गूण सगळ्यां पर्यंत पावचें ह्या खातीर हांव सगळ्यांक सांगतां की बऱ्यां बाशेन बरें करुन वागात एकामेका कडेन तशेंच म्हज्या आंगान थोडें वायट गुणूय आसात म्हण जशें की म्हाका सट्ट करुन राग येता म्हाका म्हज्या रागाचेर एक एकदां कंट्रोल उरना आनीक एक म्हजो दुर्गूण असो आसा म्हणल्यार हांव रोखडेंच कोणाचेरुय विश्वास दवरतां कोणेंय म्हाका कितें सांगलें की तें म्हाका खरें दिसतां आनी हाचो म्हाका म्हजो लोक गैरफायदो घेता